हलो हा जय झूलेलाल हा हा ॿुधायो हा हा हा हा तव्हां तां भले आई टी खणो न आई टी मतलबु कॉम्प्यूटर साइंस अथव ॾाढो सुठो अथव ऐं हाणे इहो चङा ई माण्हू आई टी वेठा खणनि छाकाणि त हिन में अॻियां स्कोप सुठो अथव हिननि में पघारु वघारु बि ॾाढी सुठी थी मिलेव चङी कंपनिनि में कहिड़ी बि कंपनी में तव्हां करियो चङियूं कंपनियूं अथव ऐं हिन जे रस्ते तव्हां ॿाहिरि बि था वञी सघो असांजा माण्हू ईंदा आहिनि भई जंहिं जी सुठी पर्संटेज मिले थी ॿारनि खे उहो हुननि खे पाणे ॿाहिरि बि वठी वेंदा आहिनि ऐं ॿाहिरि सुठियुनि सुठियुनि देशनि में उन्हनि खे नौकरियूं वठी ॾींदा आहिनि हा हा भारतीय विद्या पीठ मां बि खणंदा आहिनि न स्टूडन असांखे त पाणि आई टी जा त स्टूडंट चङा ई खपनि जो बि हाणे हाणे बि सीट आहे हुते भई केर चवे थो भई जे आई टी थियल हुजे त मूंखे हाणे मां फ़ोन कर त मां हुन ॿार खे खणी करे ॿाहिरि विदेश खणी वञा मूंखे उते कमु जी ॾाढी वेके चालू आहे नौकरी भई नौकरी ज़रूरी खपे तलाश लॻी पेई आहेसि और ई ॾा ॾाढो थो हलेव जाम तो हलेव इहो छाकाणि त कंप्यूटर ते सभ कमु थियनि था न कंप्यूटर साइंस ॾाढी सुठी अथव आई टी कंप्यूटर साइंस जाम सुठो हुजे जेको तेको कमु कंप्यूटर में ई थो थिएव हा न न तव्हां हा तव्हां खणो जाम सुठो अथव ऐं चङो तां अॻियां तरक़ी करे वेंदा हिन में चङो तरक़ी करे वेंदा आई टी हिकदमि हा हिकदमि तां सुठी तरह पढ़ो तव्हांजी पर्संटेज बि जाम सुठी आहे मूं ॾिठव ॾिठमि तव्हांजा त सुठी अथव पर्संटेज तव्हां खणो आई टी तव्हां करे वेंदा हा न न तव्हां करो तव्हां आई टी खणो हा हा हा तां भले कंपनी में खणो ॾाढो सुठो अथव इहो ऑफ़र ॾाढो सुठो अथव हा हा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल